मां प्रेम चंद जो गोदान उप्नयास पढ़ियो आहे जेको सची घटनाउनि ते आधारित आहे उहो किसाननि जी करूण स्थिति बया कंदो आहे उन जा हर नॉवेल एतिरा त दिलचस्प हूंदा आहिनि जंहिंमें जिग्रासा रहंदी आहे त अॻियां छा हूंदो सभु ऐं असां इहो सवाल पाठकनि जे मथा छॾियो आहे इहा ॻाल्हि इन्हनि जी असांखे मज़ेदारु लॻंदी आहे